हमे मेसना से बोलै छी जे खाना ऑर्डर करैके हइ अथी चावल दालि सब्जी ईसब लैके हइ कतना पइसा लेब ओ सब दे देंगे कतना बजे चारि बजे जे पइसा होगा से दे देबै भेज देबै ठीक